जय झूलेलाल मां हाणे हिन महीने जे शुरूआत में ई वलपूल करे उहा फ्रिज वरिती जा सेकेंड हैंड हुई पर हुन में मूंखे ॾाढो सो ग़लति ही माना मूंखे एक्सपीरियंस थियो आहे माना कोई बि मूंखे शइ में मज़ा न अचे थी पेई ऐं सेकेंड हैंड मां वठी न छॾियो पर ॾाढी तकलीफ़ मां हुन मां गुज़िरणो थो पिए पियो मूंखे केॾी महिल मथां जो फ्रिजर जो जेको आहे त पोइ अंदरि मथां फ्रिजर में जंहिं में बर्फ़ नथी थिए कंहिं महिल पाणी ओवर थो थी वञे त छो त उहो सॼो पाणी फ्रिज में थो पहुची वञे त मुंहिंजे अंदरा जो कंप्रेसर ख़राबु थो थी वञे केॾी महिल त ॿ टे दफ़ा फ्रिज मूंखे हिकदमि झटको लॻी वियो आहे मूंखे करंट जो सां केॾी महिल त वरी हीअं थो थी वञे चिलर बॉक्स में प्रॉब्लम थी थी वञे पेई अलाए घणा दफ़ा त मां कपंनीअ जे भाईअ खे घुराए करे बि उहा ठाहिराई आहे पैसा बि मां ॾाढा सारा ख़र्च कया आहिनि पर तंहिं हूंदे बि मूंखे कोई पॉजिटिव हिन मां मूंखे रिव्यू न आयो आहे न ई मूंखे घर वारनि जी तरिफ़ा काई अहिड़ी शाबाशी मिली आहे भई तूं सैकेंड हैंड शइ वठी करे काई सुठो कमु कयो अथई अलाए घणी तकलीफ़ूं मां कयूं आहिनि हिन जेतिरा पैसा मां सेकेंड हैंड फ्रिज में विधा आहिनि हिन खां त मां घटि पैसे में सुठी फ्रिज न्यूं ब्रांड वठी पेई सघां पर हाणे वठी छॾी आहे त हुन में मूंखे तकलीफ़ुनि जो हेतिरो ई उहो करे रहियो आहे केतिरा दफ़ा त असांजी भाॼियूं ख़राबु थी करे मां फिटी कयूं आहिनि ऐं घणा दफ़ा त मुंहिंजो खीरु फिटी वियो आहे जंहिंजे करे मूंखे और तकलीफ़ूं थियूं आहिनि घणा दफ़ा मुंहिंजियूं दवाऊं जेके रखंदा आहियूं डायबिटीज़ जो आहिनि या काई बि शयुनि उहे बि तक तकलीफ़ूं थियूं आहिनि मुंहिंजो ड्राइफ्रूट जो केॾो सारो प्रॉडक्ट आहे उहो केॾो ख़राबु थी वियो आहे कहिड़ो मां पैसा ॾेई करे हेॾो ड्राएफ्रूट वठी करे ऊचो ऊचो रखियो उहो बि मुंहिंजो ख़राबु थी वियो कल्ह ई मुंहिंजी पासे वारी माई मूंखे हेॾो सारो सीरो ॾेई वेई हुई गजरुनि जो मां हुनखे चयो मां सुठी तरीक़े सां रखंदसि मां सुभाणे तव्हांखे ॾींदसि पर न ॼाण त मुंहिंजो एंड मोमेंट ते फ्रिज ई हेॾी जवाबु ॾेई छॾियई त हेड़ो मुंहिंजो तकलीफ़ थी वेई त हुन माईअ जो हेॾो विचारीअ जो यारहां किलो जो सीरो बि ख़राबु थी वियो हुननि जो प्रवचन जो जेको फ़ंक्शन हुयो हुन में बि मूंखे ॾाढो ख़राबु तरीक़े सां एक्सपीरियंस थी वियो जो हुननि खे मुंहिंजो हेड़ी तकलीफ़ भोॻिणी पेई हुननि खे मुंहिंजे करे हाणे हिनखे कीअं उहो करे माण्हू इलेक्ट्रीक शयूं बि तव्हां सेकेंड हैंड वठो तव्हां त ॾाढो सम्झदारीअ सां अॻिते क़दमु खणो बाक़ी मूंखे ॾाढो एक्सपीरियंस ग़लति थी करे अॻियां आयो आहे मुंहिंजो वरी हाणे ई मां इलेक्ट्रीक टे ॿ साल अॻु ई मां एक्टिवा वरिती साफ़ु ई मां हिकदमि सैकेंड हैंड वरिती मूंखे ईअं लॻो भई छा हुनजो कलर हुओ छा हुनजी ॾेखाव पियो लॻे ॿाहिरां खां पर जेॾी महिल मां गाॾी हलाई त मूंखे ख़बर न हुई मूंखे अहिड़ो ख़राबु एक्सपीरियंस थियण वारो आहे न हुनजी गाॾीअ जो एसलेटर प्रॉपरली हाली लॻे पियो न हुन गाॾीअ जी सीट जो प्रॉपर सीटिंग हुओ न हुन गाॾीअ जे अंदरा जे जेको पेट्रोल जी टांकी आहे उहा सॼी काट खाइजी वेई केॾा दफ़ा मुंहिंजो पेट्रोल ख़राबु थी करे निकितो हुओ हुनजे अंदरि जेकी आयल ऑइली हूंदी आहे उहा बि प्रॉपरली उहा न कई वेई हुई हुनजी ऑइल जो प्रॉब्लम बि हिन में केॾा दफ़ा थियो त जंहिंजे करे गाॾी मुंहिंजी सेल्फ़ स्टाट थिए ई न पियो टे खां चारि दफ़ा त मूंखे सेल्फ स्टाट जे लाइ हिन खे कारीगर खे बि ॾेखारिणो पियो आहे हुनखे बि चवणो पियो आहे पर फिर बि मूंखे सैकेंड हैंड गाॾी में बिल्कुलु बि तकलीफ़ खां हिकु ॾींहुं बि मूंखे सही तरीक़े सां प्रॉडक्ट मूंखे मिलियो न आहे इअं लॻो आहे बिल्कुलु बि शइ जे ॿाहिरि ई ज अंदरूं ॿाहिरी शइ खे ॾिसी करे या हुनजे सुठे तरीक़े जे शयुनि खे ॾिसी करे न वठणु घुरिजे सेकेंड हैंड में शयुनि में ॾाढी तकलीफ़ थी मूंखे एक्टिवा जो केॾी महिल त मुंहिंजी ब्रेक टूटी पेई हुई काट खाइजी वेई हुई त टूटी पेई वरी हुतां जो जेको हैंडल हुओ उहो टूटी पियो वरी जेको स्टैंड हुओ उहो बि मुंहिंजो कंहिं न कंहिं हंध ते घड़ी घड़ी ॿ खां टे दफ़ा हुनजो स्प्रिंग टूटी पियो पुछो वियो हुन कारीगर खां त हिकई लाइन चई वेई भई तव्हां ही सेकेंड हैंड छो प्रॉडक्ट वरिती अथव जंहिं बि तव्हांखे ॾिनी आहे हुन ग़लति तरीक़े जी शइ तव्हांखे ॾेई छॾी आहे सो महिरबानी करे इअं मुंहिंजे लाइफ़ जा ॾाढा ॿ एक्सपीरियंस ख़राबु आहिनि की भाई हिकु मां फ्रिज ग़लति तरीक़े जी वठी छॾी सेकेंड हैंड ऐं ॿीं सैकेंड हैंड शइ मां इलैक्ट्रॉनिक शयुनि खे अलावा मां एक्टिवा बि सैकेंड हैंड वरिती जंहिंजे करे मूंखे ॾाढी तकलीफ़ूं थियूं आहिनि महिरबानी करे लाइफ़ में ॿियों दफ़ो क़दमु न खणी सघूं हुनजी उहा थींदी